सिलाई में बलाउज भी हम सिल लेते हैं अच्छे से अच्छे बेलाउज सिल लेते हैं उसके बाद पेटीकोट भी सिल लेते हैं चार कली का उसके बाद छः कली का भी पेटीकोट सी लेते हैं और फाल भी लगा लेते हैं पीको भी कर लेते हैं और अच्छे से छोट से छोटा बच्चों को जैसे टोपी है बना लेते हैं कई डिजाइन में स्वेटर भी बना लेते हैं और जेन्स का भी डिजाइन डालकर स्वेटर बिन देते हैं अपने को भी अच्छी से अच्छी बलाउज बना लेते हैं स्वेटर में और कट्टी भी बलाउज हम अपना बुन लेते हैं और माँ हैं बहने हैं उन लोगों को भी उन लोगों की साइज का भी स्वेटर बना देते हैं और अपने को भी बना लेते हैं और फाल पीको भी कर लेते हैं और बच्चियाँ हैं उन लोगों को भी सूट सलवार जैसे में सलवार बना लेते हैं समीज भी उन लोग को बना देते हैं अंदर का गंजी भी सिल देते हैं और दादा जी जो हैं उनका भी जेन्स वाला जो अंदर का होता है जंघिया बोला जाता है उसको भी हम सिल देते हैं और यही सब छोटा मोटा भी जो उभरा होता है उसका भी सिलाई कर देते हैं हमने अगर मसीन पर जब सिलते हैं तो बैबीन सही होनी चाहिए और धागे की भी जरूरत पड़ती है पड़ती है तभी सिलाई अच्छी हो सकती है बाहर से भी धागे मँगाएँगे तभी भी सिल सकते हैं फाल मँगाएँगे तभी भी सिल सकते हैं तो फाल भी लगा लेते हैं एक तरफ़ से फाल लगा लेते हैं मसीन से एक तरफ़ से तुरपाई कर देते हैं और आँचल में भी पीको कर देते हैं